हम जे छै एहिसँ पहिने ओतहि ओला बुक करने छी जकर हम अग्रिम भुगतान कए देने छी आओर हमरा विशेष जरूरी विशेष मजबूरीके कारण हमरा ई जे छै कैंसिल करबाक मन रहय आ जकर हम कैंसल कए देने छी ओहिके लेल जे छै हमर एकरा जे छै बटुआमे रिफंड ट्रांसफरके लेल जे छै ओकरा विषयमे बताबू